जखन हम बी एस सी इन्वाइरनमेन्टल साइन्सके पढ़ाइ करय छलहुँ तखन एक टा भाषणके प्रतियोगिता हमर कॉलेजमे भेल रहय जकरामे मिथिलाके संस्कृति आओर संस्कारपर हमरा बाजयके मौका भेटल रहय आओर ओकरामे जिलाके एस पी डी एम आओर एक टा जजके सेहो आयल रहथि सुनयके लेल ओइमे हम करीब करीब पैंतिससँ चालिस मिनटके हम भाषण देल रहियै जकरा से सुनलाके बाद ओइ ठामके सब अधिकारी बहुत प्रसन्न भेल छलखिन एकर बाद ओ सब अपन तरफसँ हमरा पारितोषिक पारितोषिकके रूपमे लगभग एकाबन हजार रुपैआ देने छलखिन ओइमे हमरा बहुत खुशीके अनुभव भेल रहय आओर हमरा लागल कि हमरा जिन्दगीमे बहुत पैघ उपलब्धि छै जे कि हमरा अते पैघ पैघ अधिकारीके माध्यमसँ पुरस्कार देल गेल आओर एकर बाद हमरा कहल गेल रहय कि भविष्यमे यदि अहाँके कहियो ई लागय कि कोनो पैसा अहाँके लेल रूकावट बनैये तऽ अहाँ हमरासँ सम्पर्क कऽ सकय छी आओर हमरासँ मदति लअ सकय छी आओर जिंदगीमे हमेशा मतलब हरदम आगू बढ़ु अइ लेल हमरा बहुत नीक लागइए आओर जखन ओ पलके हम याद करय छी तऽ हमरा बहुत खुशी होइए कि हमरा कहियो एहन आशीर्वाद भेटल रहय आओर एहन पारितोषिक भेटल रहय जकरामे कि हमरा बहुत गर्व होइए